मेरा नां सोनम शर्मा ऐ असें इक इत्थे पैंथल ग्रां च रौहने आं ते इत्थै पैंथल ग्रां च रौहने आं जियां कोई मिगी डोगरी भाशा दा बड़ा शौक ऐ में डोगरी बोलनी बी होन्नी आं और मिं आंदी बी ऐ ते जियां हून स्याले च चला दा भाई साग ते ढोडा बनाने ते जियां ते मिगी ढोडे बनाने दा बडा शौक हा निक्के होंदे बचपन कोला बड़ा शौक हा और मिगी ढोडे बनाने आंदे नेईं ऐ में ढोडे बनाना अपनी दादी कन्नै जिद्ध करनी भाई मिं ढोडे बनान देओ ते एह् में अपनी दादी कोला सिक्खे दे ना ढोडे बनाना ते ढोडे बनाना में अपनी दादी कोला सिक्खे दे ना और मेरा केह् नां और इयां कढ़ी होई गेई चुल्ली उप्पर रुट्टी बनाना ना मिगी बड़ी गै शैल लगदी ऐ बेहियै अपने इयां चुल्ली उप्री हून ओह् चीजां रेही दियां नेईं हैन हून गैसे उप्पर बनानी खड़ोइयै बनानी ऐ ते ओह चिजां नेई हून नेई रेहदियां पहले आहलियां ते ओह् चीज बड़ी शैल लगदी ही ते हून अपने घर इक निक्का जेहा चुल्लू इयां बनाए दा इक निक्का जेहा चुल्ल बनाई दी ऐ ते अपने घर अपनी फैमली गी अपने घरे आहले गी सारें गी में चुल्लीप् उपर रुट्टी बनाइयै कंदे मेरा मन करदा ते में चुल्ली उप्पर रुट्टी बनाइयै इंनेंगी खलान्नी होन्नी आं जियां कोई जियां मेरा मन करदा भाई साग ढोडा खाने दा ते में चुल्ली उप्पर बनानी ते फ्ही इनेंगी में खलानी केंई बारी मन करदा कि साढ़े इत्थै खमीरे ज्यादा चलदे होंदे ओहदे खमीरे दे फ्ही में इत्थै घर अग्ग बालनी अपने ते चुल्ली उप्पर बनाइयै खलान्नी होन्नी आं इनेंगी ते रुट्टी चुल्ली दी कदें कदें मिगी शौक चढ़दा भाई बनाने दा जियां हून इत्थै साढ़े इनें दिनें हून इयां चला दा कि कढ़ी बनाओ साग बनाओ ढोडा बनाओ ओह् चीजां मिगी बनाना शैल लगदी ऐ ते इयां देसी चाह् होई गेई कि मुंढी आहली चाह् होई गेई ऐ चीजां बनाओ पैहले जमाने चुल्ली उप्पर बनांदे होंदे हे सारा टब्बर किट्ठा होइयै बौंहदे होंदे हे ते ओह् चाह् पीने लेई अजकल पैहलें बैडें उपर गै पीनी इनें चा्ह प्ही ओह् करना उट्ठना फ्ही न्हौना धोना फ्ही अजकल दे बच्चे नेईं है एह् भाई मिकी एह् चीजां शैल लगदी हियां सबेरे उट्ठो न्हाओ धोवो पूजा पाठ करो चुल्ली अग्ग बाल्लो् चाह् शाह छोड़ो चुल्ली उप्पर रुट्टी बनाओ इयां करो हून ओह् चीजां नेई रेही दियां न